मैंने अभी दस दिन पहले एक आयरन यानी एक प्रेस खरीदी उसकी जो प्रेस हम जब करते है तो बड़ा अच्छी होती है कपड़ों पर प्रेस एवं ना सलवटें आती हैं एवं प्रेस एकदम दमदार व चमकीली होती है